कोंकणी ही एक सोबीत इंडो आर्यभास मुखेलपणान भारतांतल्या गोंय महाराष्ट्र कर्नाटक केरल राज्यांनी उलयतात कोंकणी भाशेची कांय खाशेल्ली खाशेलपणां हांगा दिल्यात सर्वेग विज्ञानीक खाशेलपण आदीतय आवाज कोंकणींत ल एल ण एन आनी एम अशें वेगवेगळे आवाज आसात अनुनासीकरण कोंकणी शब्द चड करून नासीक नासिकयत सर आसतात देखीक आ एम ई आय एम व्याकरणीक खाशेलपण प्रकृत प्रभाव कोंकणींत प्रकृत भाशेची खाशेलपण तिगून उरतात तशें आर

ल एल

क्रियापद क्रियापद सहयोग काड मनोबाव

प्रकरण पद्दत कोंकणींत आठ प्रकारणां आसात